जैसे कि तौं पुछलो की भारतके शिक्षा व्यवस्थाके बारेमे तऽ भारतके गाँव गाँवके बारेमे तऽ गाँवमे तऽ इसकुल सबमे तऽ बच्चा सबके पढ़ै लिए तऽ बुक सबके कमी रहै छै ओकरोबाद शिक्षकके कमी रहै छै जकरासँ की वहाँ विद्यार्थी सब अच्छासँ पढ़ाए नहि पाबै छै आओर गाँव सँ आओर शहरके तुलनामे तऽ शहरमे थोड़ा अच्छा सा कॉलेज सब बुक सब पढ़ै लिए बढ़िआँसँ मिलै छै आओर यहाँ यहाँ के व्यवस्था गाँवसँ बढ़िआँ शहरमे छै यानी की टाउन सबमे अच्छा व्यवस्था रहै छै आओरो यहाँसँ शिक्षा व्यवस्था देखल जाइ तऽ गाँवमे तऽ सरकारके बढ़िआँ इसकुलके चुनाव करना चाही बढ़िआँसँ ओकरामे टीचरके चुनाव करना चाही जे कि पढ़ाइ लिए अच्छा होना चाहिए आओर सरकारके सरकारके स्कॉलरशिप यानी की छात्रवृति देना चाही की बच्चा सब पढ़ए लिए आबै ताकि ओ बच्चा सबके आकर्षित होना चाही की हँ पैसा मिलै छै तऽ पढ़ै लए जाना चाही ईसब के यानी की शिक्षा व्यवस्थामे सरकारके करना चाही आओर